हेलो ज़ोमैटो मां कल्ह राति ॿ पिज़्ज़ा हिकु बर्गर ऑर्डर कयो हुयो जेको मूंखे टाइम ते मिलियो ऐं जेको गरम बि हुयो जेको डिलेवरी बॉय खणी आया उहो खिल मुख हुयो ऐं सुठो हुयो उन टाइम ते ऑर्डर पंहिंजो प्लेस कयईं